اس وقت تلنگانہ میں کاشتکاری کی صنعت کو کئی مشکلات درپیش ہو رہی ہیں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنی زمینوں پر اناج بونا کم کر دیئے ہیں اور ان ان جگہوں پر یہ پلاٹنگ کر کے زمینات بنا کر لوگوں کو بیچ رہے ہیں اور اگریکلچر میں یہ لوگ کم اناج بونے سے ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگریکلچر میں اناج مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور کسان کھیتی باڑی چھوڑ کر دوسری انکم کے پیچھے شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں اور یہ انہیں کئی مشکلات ہو رہی ہیں انہیں سہولتیں نہ ملنے کی وجہ سے کاشتکاری کی صنعت کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں آمد و رفت کی بہت سی پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں اور یہ ریئل اسٹیٹ میں چلے جا رہے ہیں اور یہ زمینات بیچ کر اپنے شہروں کو منتقل ہو رہے ہیں اسی لیے تلنگانہ حکومت سے گزارش ہے کہ کسانوں کی مدد کر کے انہیں سہولتیں دے کر

ان کی پریشانیاں دور کریں اور اناج اچھے سے بوئیں اور عوام کو سہولیتیں دے